हेलो राशिद भाई भैया नमस्ते अरे जो मकान बनवाया था भैया आपको बताया था नया मकान बनवाया था उसमें विंडो वग़ैरह लगना था आपने कुछ बताया ही नहीं अच्छा अच्छा भैया नाप आप उसकी करवा लेते अगर ना नाप हो जाता है तो उसका जो है लकड़ी उकड़ी वग़ैरह बनवा के जो है जो भैया विंडो लगनी है उसकी उसके पीछे पीछे वाला जो फ्रेम लकड़ी का रहेगा शीशे वाला रहेगा और जो है पल्ले पल्ले लगने हैं यह हमारे पाँच रूम जो भैया है औ उसमें जो है डबल पल्ला वाला चल जाए एक एक जो है खिड़की में जो विंडो है एक ही विंडो में चार चार पल्ले लगने हैं और बाक़ी दरवाज़े हर कमरे में लगने हैं सात नौ दरवाज़े हैं हाँ तो वही लगना था भैया नाप करवा लेते तो उसी हिसाब से जो है उसको लकड़ी को जाती

हाँ हाँ हाँ किचेन माड्यूल किचन भी बनवाना है भैया हाँ और उसका उसका भी लेते नहीं नहीं प्लाई नहीं है यही सोच रहे हैं यह बताइए कि जो है चीड़ की लकड़ी ले लें कि साखू की लकड़ी ले लें या प्लाई

हाँ यही बात है भैया अगर आप नाप ऊप करवा लेते तो उसका जो है वह बता देते जो उसको उसी हिसाब से जो है लकड़ी आ जाती यही चीज़ थी

अच्छा बाक़ी हैंडल लॉक वह वह तो आपकी दुकान पर मिल जाएगा सारे अच्छा अच्छा अच्छा

हाँ हाँ साखू बनेगा भैया नहीं हम हमको हमको ख़रीदना पड़ेगा भैया लकड़ी नहीं शीशम की थी आपने पास लेकिन शीशम लगवाएंगे नहीं वह जो है लचक बहुत मारती है वह जो है बरसात में जो है लचती बहुत है वह हाँ तो कब तो कब तक उम्मीद करें भैया अच्छा आज आज आज मंगल मंगलवार है तो बुध बृहस्पति तो शुक्रवार शनिवार तक ज़रूर आएंगे हम चलिए ठीक है भैया हम वेट कर रहे हैं आपका है ना उसको करवाना है आपको ठीक भैया धन्यवाद भैया